ऑनलाइन जेके शिक्षा या कोचिंग पाण ॿारनि खे इहो जेके मिले थी हेॾे टाइम ते उन जो जेको प्रभाव आहे उन जो त पाण कुझु कंहिं सां कुझु कंपैरिजन ई नथा करे सघूं जेको पहिरीं जो टाइम हुओ जेको हाणे जो टाइम आहे जेके हाणे जा ॿार आहिनि जेतिरा होशियार आहिनि ॿार हुओ इन ई वजह सां आहिनि छो की सॼो पहिरीं हिकु जेको शिक्षक हूंदो हुओ उहो ॿार खे सेखारिंदो हुओ जेतिरो उन जो जे वटि जेतिरो उन वटि ज्ञान आहे ईअं नथा चवां की उन वटि ज्ञान घटि आहे या उन जो वटि पर तव्हां सम्झो जेको माण्हू आहे उन जो ज्ञानु हमेशह लिमिटेड ई रहंदो उन जो हिकु हिकु लिमिट तव्हां ई उन खे ज्ञानु हूंदो पर ऑनलाइन उहो उहो न आहे ऑनलाइन जेको आहे अॼ जो टाइम की भई अरे हीअ न त हूअ ॿियो न त टियो टियो नथो चौथो भई केर एतिरा प्लैटफॉम्स आहिनि एतिरा साइट्स आहिनि की हुन मां एतिरो ज्ञान माण्हू खणी सघे थो की भई कुझ बि ईअं न आहे की छुटियलु आहे सभु कुझु माण्हू खोजे करे करे सभिनी सुवालनि जो जवाब कढी सघे थो एतिरो ऑनलाइन ॿारनि खे मज़बूत कयो आहे ऐं उन्हनि जा पंहिंजा हिकु फ़ाइदा जेके आहिनि त गॾु ई गॾु नुक़सान बि आहिनि पर उहो बि पंहिंजे मथां ई आहे की पाण कीअं त हुन खां सिखूं टैक्नोलॉजी जेकी आहे प्लैटफॉम उन खे अगरि पाण सही इस्तेमाल कयूं था त उहे पंहिंजे हित में ई हूंदो ॿारनि जे हित में ई हूंदो मां सभिनी खे इहा ई अर्ज़ी कंदुमि की पंहिंजे ॿारनि खे तव्हां सेखारो उन्हनि खे एतिरो तव्हां काबिल ठाहियो की उहे कहिड़ी बि शइ उन्हनि खे सवाल में ॾुखयाई थिए थी त उहे पंहिंजे सवालनि जो जवाबु पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे टाइम सां पंहिंजे कंवीनिंयंस सां सॼो जवाबु खणी अचनि हुननि खे कंहिंजे मथां बि डिपैंडेंट या आधार या सहारे जी ज़रूरत न हुजे उहे पंहिंजे पंहिंजे ई बलबूते ते सभु कुझु पाण ई हासिलु करे सघनि